धार्मिक अन्धविश्वासके बारेमे अहाँके की विचार छै किन्ही अन्धविश्वासके अछी के एक पालन कयल जाइ छै जाइ छै अन्धविश्वासके अन्धविश्वासके लोक बहुत मानि लै छै कि से अन्धविश्वास ऐसे करो ऐसे करो अपना मतलब ई करहो ओ करो जन्तर दहो ई दहो ओ दहो तऽ ठीक होय जयतहु लोक तऽ बहुत किछु मानि लै छै कहीं पे भी जाहो तऽ अन्धविश्वासके बारेमे मतलब तोरा बताए देतहु कि ई दहो ऐसे दहो दहो तऽ ओ ठीक होए जयतहु ई होय जयतहु जन्तर दहो ई दहो लए कऽ तऽ मतलब आगे जाए कऽ एकरा ई नहि होतौ किछु किछु नहि मतलब किसी भी प्रकारके एकरा अन्धविश्वासके बारेमे पता नहि चलतहु धार्मिक धार्मिक धार्मिक मे मतलब बतायल जाइ छै कि सभ अन्धविश्वास मतलब किछु किछु अइसन किछु छयबे नहि करय अन्धविश्वासके बारेमे मतलब किछु नहि छै कि कोइ ककरो देखैबहो तऽ बोलतै ई सभ गलत छै इस अन्धविश्वासमे नहि पड़य पड़यके चा चाही जिस तरह मतलब अन्धविश्वासमे पड़ै छै तऽ डाग्डर के पास देखाय कऽ मतलब कोइ भी ओकिल इलाज करवाए कऽ अन्धविश्वासके हटबैके कोशिश करयके चा चाही अन्धविश्वास ई नहि छै कि मतलब कोइ भी जन्तर या किछु देलकै तऽ ओकरा मतलब पढ़ि कऽ अपना अथी करि लहो ई कए दहो कि ई ठीक होय जयतै लेकिन अइसन कोइ बात नहि छै अन्धविश्वासकेँ हटबै खातिर अपना जे बोलै छै ओसभ नहि करयके चाही एहिजा अगर किछु होलै तऽ अपना मतलब डाकडरसँ देखाए लैके चाही चाहे कोइ भी जानकार छै उनकासँ दिखाए लहो की से अच्छा होतौ ई होतौ होतौ तऽ मतलब ठीक होय जयतै लेकिन नहि यहाँ कोइ मानय लेल तैयारे नहि होइ छै ओ चाहै छै की से मतलब अन्धविश्वासके बारेमे किसी भी प्रकारे ओकरा अथी होय जाय ठीक जल्दी ठीक होय जाय अइसन किछु नहि छै अन्धविश्वाससँ जल्दी ठीक नहि होइ छै एतना मन छौ तऽ मतलब डाग्डरसँ देखा लह ओकरासँ जल्दी ठीक होइ छै धार्मिक जगहपे अन्धविश्वासके तऽ मानले नहि जाइ छै एको रत्ती डॉक्टर डॉक्टर तोरा मानबो नहि करतहु कि अन्धविश्वास ईसभ किछु होइ छै लेकिन फिर भी मतलब कोइ जानय लेल चाहै छै तऽ अन्धविश्वासके बारेमे पता करि लै छै कि अन्धविश्वास अइसन